जी बाजू जी जी हाँ हाँ अभी तऽ सीतामढ़ीमे जर्नलिस्टके वर्क करै छी हम हम दरभङ्गासँ कएले रहोँ मीडिया जी जी हाँ ओहिमे पाठनके बहुत अच्छा खासा बेबस्था छै हूँ हूँ नहि नहि अइसा अइसा कोइ भी मतलब बेबस्था उसमें गड़बड़ नहीं है हाँ हाँ कम्प्यूटर लैबके साथ साथ सबकिछुके बेबस्था छै साथमे भोजनके भी बेबस्था ओहिमे अच्छा खासा छै हाँ छात्रावास भी साथमे हइ अहाँ आओर दूरके हाँ हाँ हाँ अहाँ दूरके छात्र छात्रा छी तऽ अहाँ आके इहाँपर रहि भी सकै छी हाँ बहुत कम फी लागत अहाँके

हूँ अहाँ आ सकै छी हाँ तऽ अहाँ एकबार आके इहाँपर सबकिछु पता कर लू हाँ ओकराबाद अहाँके मोन होइत तऽ इहाँपर एडमिशन करैम हाँ हाँ आजकल तऽ पूरा दुनिया विश्वासेपर चलै हइ

नहि कोइ दिक्कत नहि होएत चारि पॉइन्ट पाँच छै हूँ अच्छा खासा रेटिङ्ग हइ

जी टावर चौकसँ पूब आओर किछु पुछैके हइ